मेरे जीवन में चुनौतियाँ आती रहती हैं और जिनका मैं डट कर सामना करता हूँ अभी कुछ समय पहले ही मेरे सामने चुनौती आई थी कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था उस कंपनी ने बिना पूर्व सूचना के जो इनकी सैलरी हैं बहुत ज़्यादा थी उनको बाहर कर दिया था जिसका उन्होंने रीजन बताया कि इनकी कंपनी की आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं हैं अब बिना पूर्व सूचना के और बिना किसी दूसरी नौकरी के ऑप्शन के बाहर आना एक बहुत बड़ी चुनौती थी और मेरे सामने यही था कि अगर मुझे दूसरी नौकरी मिलने में अगर समय लगा तो मेरे महीने के जो खर्चे हैं वो अब मैं कैसे पूरा करूँगा इसके बाद भी भी मैंने बड़ी शांति से धैर्य से इस चुनौती का सामना किया और दूसरी नौकरी प्राप्त करी